आंनि जिउ सम समाव जानाय माखासे गाहाय

बे समाव जोङो आङो एबा जों गोबां गोरोन्थि मावनायाव हमजायो नाथाय दानि जुगाव गोबां इन्टारनेट फैबाय एबा नेट फैबाय बेफोरजों जोङो गासिबो खामानिखौ इजियै मावनो हायो लोगोसे बेफोरबायदि बुस्थुफोरजों जोंहा दानि जुगाव जामबुं सफैबाय जामबुंजों लोगोसे जामबुंनि गेजेरजों जोङो गोजाननि खामानिखौ खाथि खामानि मावनो हायो लोगोसे जोङो जायगायाव थाम घन्टा बा ब्रै घन्टा नांगौ बे बे जायगायाव जोङो से मिनिटआवनो बाहायनो हायो जोंनि दा इन्टारनेट जुगाव गोबां देब्लाब्द जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां पार्सेल फाथाइनाय बा लाबोनाय बा बिहरनाय खामानियाव दा इजि जाबाय दा जुगा मानि गोबां सोलायनायाव फैबाय आरो गोबां सोलायनाय फैबावगोन